साढ़ा कल्चर एह् ऐ कि लोग खेतीबाड़ी करदे खेतीबाड़ी च मतलब कि मक्कां रांह्दे खेतीबाड़ी च मक्कां रांह्दे कनक रांह्दे मतलब कि एह् मतलब साढ़े कल्चर च इयै कि खेतीबाड़ी करना लोकें गी बड़ा अच्छा लगदा होर खेतीबाड़ी करियै कनक मक्कां राह्ना कनक मक्कां राह्इयै ते उ'नेंई बड्डना बुड्डना ते खेतीबाड़ी करना बड़ा अच्छा समझदे ओह् मतलब कि साढ़े खेतीबाड़ी मतलब कि कनक शनक मक्कां शक्कां राह्नियां राह्ई रहूईयै उ'नें बड्डना शड्डना बड्डी शड्डियै उ'नेंई सकाना सकूना सकाई सकुइयै फ्ही उ'नेंई आटा शाटा उं'दा मतलब कि कनक मक्कां प्याह्ने गी जाना फ्ही उं'दा आटा शाटा फ्ही ओह् घरै बिच्च यूज करना खेतीबाड़ी करना इसी बड़ा अच्छा समझदे साढ़े कल्चर च एह् ऐ कि मतलब कि मक्कां राहो कनक राहो बाजरा ज्वार लोग फैक्ट्री च कम्म करदे दूर दूर जंदे फैक्ट्रियें च कम्म करने गी मतलब कि खेतीबाड़ी